आम तौर ते राजस्थान में मसालेदार खाधो खाइण पसंदि कंदा आहिनि पर सिंधी माण्हू जंहिं में बि साई भाॼी बिहु पटाटा मिठी कोकी बेसण जी कोकी सांटो मेसू चाबू हलवो खाइण पसंदि कंदा आहिनि ऐं राजस्थानी माण्हू दाल बाटी चुरमो घेवर मिर्ची वड़ो कड़ी कचोरी गटनि जी भाॼी ऐं इअं घणेई शयूं आहिनि जो हू खाइण पसंदि कंदा आहिनि हुननि खे तड़केदार मसालेदार शयूं वधीक पसंदि आहिनि ऐं राजस्थान जी हिकु कला जो इहो हिसो ठही वियो आहे